ہمارا ہندوستان موجودہ دور میں بہت سے چیلینجیز فیس کر رہا ہے جس جن میں سے تین اہم موضوع یہ ہیں بے روزگاری پلیوشن اور نابالغ لڑکے اور لڑکیوں کی شادیاں جن سے نپٹنے کے لئے ہندوستانی سرکار نے بہت سے اہم قدم اُٹھائے ہیں وہ بے روزگاروں کو کئی اسکیموں کے ترین روزگار فراہم کر رہے ہیں جس سے ہندوستان میں بے روزگاری کم ہو گی پلیوشن کو ختم کرنے کے لئے ہندوستانی سرکار نے الیکٹرک بائیکس اور کارس کا انیوینٹ کیا ہے جس سے ہندوستان میں پلیوشن کم سے کم ہو گا اور نابالغ لڑکے اور لڑکیوں کی شادی کے نہ کرنے کے لئے وہ بہت سے گاؤں اور ضلعوں میں لوگوں کے درمیان شعور بیداری کر رہے ہیں جس سے وہ اُنہیں یہ بتا سکیں کہ یہ جو ہو رہا ہے وہ کتنا غلط ہے